जय झूलेलाल दीदी हाणे इयो चेटीचंड जो मेलो असांखे करणो आहे रखिणो आहे तो पहिरां खां सुठे नमूने करणो आहे असांखे हिन दफ़े तो मां चवां थो हाणे चीफ गेस्ट खे बि घुरायूं था हिन दफ़े छा त लास्ट टाइम में इहो मजो न पियो अचे बिना चीफ गेस्ट जे हा हा हा मतिलबु माण्हूं जा इनवॉल्वमैंट बि जाम कमु हुयो हिन तो हाणे मां ॿारनि जे लाइ बि चवां सोचां थो ज रांदी कानि जा स्टॉल कढा थो ऐं तव्हां खाधे पीते जो ऐं लेडीस लाइ कपिड़ा या ड्रैसिस जे लाइ ॾिसो न सोया चाप बि हा सोया चाप लॻाइ हा छा आहे के सिंधी माण्हूं ईंदा उन्हनि खे समोसा वमोसा बि जाम शौंक़ीन हूंदा आहिनि न तो तव्हां हो बि लॻायो हा हा ईअ तव्हां विझो ऐं मां ए कॉर्पोरेटरनि सां बि थो ॻाल्हायां थो त हुन बि असांखे थोरो थोरा थोरा घणा फंड ॾींदा तो असांजे लाइ बि सुठो थींदो न ॿारनि जे लाइ त असां गिफ्ट विफ्ट बि रखंदासीं

हा प्रोग्राम बि सुठो करणो आहे ऐं मां चवां थो तव्हां इहो पूजारीअ सां ॻाल्हायो न झूलेलाल जी आरती पूजा जे लाइ हा हा उन्हनि सां ॻाल्हायो त लास्ट टाइम चा त हुन जाम पेसा वठी वियो ऐं पूजा बि सुठे नमूने न की हुई त असांजा माण्हूं हा हा छा त लास्ट टाइम माण्हूं जाम भड़की विया हुआ न की पूजा नथी कई आहे हीआ उहा हा मां मां तव्हां सां हिकु ॻाल्हि करणी हुई त मां सोचा पियो हिन सवे दफ़े स्क्रीन लॻायां छा हो थोरा ऐंटरटेनमेंट जे लाइ हुते माना कैमरा वैमरा बि विझाया छा मां माण्हूं खे हा हुन में छा आए माण्हूं ईंदानि अची नचंदा ॾिसणु पोइ थो रिकोर्डिंग बि थींदी ऐं पाण नचंदे नचंदे पाण खे बि ॾिसंदा त हुनमें बि सुठो लॻंदो न पाण खे हा

पंज स्टॉल तव्हांजे नाले जा मां कॾहिं छ्ॾा न ऐं ॿियो कलैक्शन जे लाइ तव्हां कंहिंखे चयो न थोरो अमाउंट हिन दफ़े थोरा असांखे खपे छो वॾे पैमाने था कयूं ना असां हा हा त तव्हां मूंखे कॾहिं ॿुधाईंदो इहो कलैक्शन जो ठीकु मां तव्हांजे स्टॉल जे लाइ पोइ चई छॾिया लिखा थो छॾिया ऐं मूंखे हिनजो टोकन अमाउंट ॾेई छॾियो हा ठीकु आहे सुभाणे सुभाणे अचो ऐं मूंखे ॿिनिनि जो सभु ॿुधाइ वञो

ठीकु आहे ठीकु आहे हलो जय झूलेलाल वञा